असांजे जूनागढ़ में ॾाढी सुठी बज़ार आहे त उहा आहे मांगना जिते तव्हां वञी था सघो उते तव्हां खे सभु मिली थो सघे पियो जीअं की ॿारनि जा कपिड़ा बूट चप्पल कपिड़ो ॿियो बि कपिड़ो जीअं की घर जा सामान बासण नैपकिन जेको तव्हां खे खपे सभु उते मिली थो सघे अने ॿिए जीअं तव्हां खे घटि अघ में खपनि त घटि में बि जे उचा कपिड़ा खपनि उची वस्तू उची शयूं खपनि त उहो बि तव्हां खे मिली थो वञे पियो उते त उते वञी था सघो अने तंहिंखां सवाइ हिकु मॉल बि आहे भाई जीअं आहे त वी मार्ट आहे उते बि तव्हां वञी था सघो उते बि तव्हां खे हर हिकु शइ स हु सुठे अघ में मिली वेंदी घटि अघ में बि तव्हां खे उते सभु मिली वेंदो उन खां पोइ डी मार्ट आहे उते बि तव्हां वञी था सघो पिया उते बि ॾाढो सुठी तरह सभु मिली थो सघे पियो हिकु वॾो मॉल आहे उते तव्हां जे अखियुनि जे अॻियां सभु शयूं हूंदियूं आहिनि त पाण खे पसंदि करण में बि हिकु सवलाई थींदी आहे त उहो आहे इन खां सवाइ जीअं की भाई असांजे पासे में सोमनाथ आहे सोमनाथ उते बि उते बि ॾाढी बज़ार वॾी लॻंदी आहे उते बि तव्हां खे जेको खपे साम्हूं मिली वञेव सभु